बगीचे में जो फूल उगते हैं या जो हम घर में लगाते हैं उन फूलों से हम हम तो पूजा पहले पूजा करते हैं उसके बाद बहुत लोग उन फूलों का माला भी बनाते हैं बहुत लोग जो हैं घर गाँव के लोग बहुत सारे फूल ले कर मंदिर में अर्पित करते हैं बहुत सारे लोग जो हैं फूलों का जैसे फूलों का बगीचा लगाते हैं तो वो लोग जो है फूलों को बेचते भी हैं मंदिरों में या फिर उसका गजला बनाते हैं या फिर उसको माला बना कर उसको बेचते हैं मंदिर मंदिर में बहुत लोग फूलों को बहुत लोग फूलों का जो है वही काम करते हैं फूलों को बेचते हैं अपना वो करते हैं फलों का है तो फल जो बगीचे में फरता है उसे हम तोड़ते मिलाते हैं उसको खाते हैं उसका आनंद लेते हैं फूलों का क्या है फूल हम मंदिर में अर्पित भी करते हैं फूलों से हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम उसका इस्तेमाल करते हैं फूल का गजला बनाते हैं बहुत लोग फूल को घर को भी सजाते हैं फूल से बहुत लोग जो है भगवान को सजाते हैं भगवान के मंदिर को सजाते हैं अच्छे से उसको गूँथ कर उसका माला बना कर उसका ऐसे डोर डोर बना कर उसको मंदिर में सजाते हैं लगाते हैं भगवान को अर्पित करते हैं तो फूलों का हम बहुत इस्तेमाल करते हैं लेकिन फलों को भी हम फलों को भी लाते हैं तो उसको इस्तेमाल में अमरूद है आम है केला है सेव है तो ये सब हम तोड़ कर घर पर लाते हैं तो उसका उसको अच्छे से इस्तेमाल करते हैं धो के फिर उसको आदमी खाता है एक तो इस्तेमाल करता ही है और फूल जो हैं आदमी अपने आँगन में लगाता है उसको तोड़ता है डेली आप उसको भगवान पर चढ़ाते हैं आपका पूजन करते हैं लोग जल में डालते हैं सूर्य को अर्घ देते हैं फूल को छींटते हैं देवता पर छींटते हैं या इधर उधर भी मतलब फूल का हर जगह इस्तेमाल करते हैं